देखिए पहले खेती जो होता था ना पहले के किसान लोग खेतों में गोबर डालते थे कुदाल से मेहनत करते थे कुदाल से उसको तामते थे तब खेती करते थे पहले खेती होता था जौ बाजरा मरुआ अलुआ ये सब का खेती होता था मकाई ये सब का खेती जो होता था ह धान गेहूँ की फ़सल उतनी नहीं होती धान होता था गेहूँ भी होता था लेकिन उस तरह से नहीं होता था क्यों कि अब जो हो गया हुआ है अभी हम आप लोग खेतों में इतना ना कीटनाशक खाद्य पदार्थ उपयोग करते हैं जो उसके केमिकल से जितने कुछ उत्पादन होते हैं आनाज वो सब सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक ही हैं गेहूँ धान मकाई जौ बाजरा जो भी होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है पहले का था जो कुछ भी होता था वो स्वच्छ रूप से होता था वो सेहत के लिए बहुत लाभदायक चीज़ भी था उस टाइम पहले का फ़सल में जैसे कि आपको जौ बाजरा मसूर खेसारी ये सब जो होता था ये सब स्वच्छ होता था गोबर से होता था गोबर डालते थे उस में कीटनाशक नहीं पड़ता था हम लोग खाद का उपयोग नहीं करते थे उसी कारण अभी जो हो गया हुआ है सो खेती में हम आप लोग आनाज नहीं खाते हैं हम आप लोग अभी पॉइजन खाते हैं जिसके कारण शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है आज गैसटीक है तो आज कब्ज़ की बीमारी है तो ये डाईबिटिज हो गया पहले डाईबिटिज कहाँ था पहले ब्लड प्रेसर कहाँ था नहीं था ना अभी यही सब खाद्य पदार्थ खा कर के हम आप लोग बीमार पर रहें हैं अचानक खेती में बदलाव इसी कारण पहले के किसान लोग धान गेहूँ का खेती ऐसा नहीं कि सिंचाई की व्यवस्था पहले उतना नहीं थी ना उतने बोरिंग था ना उतना बाद व्यवस्था था अभी जो है सिंचाई की व्यवस्था भी हो गया हुआ है जहाँ तो हम मान कर चलिए तालाब की भी व्यवस्था है यदि बोरिंग नहीं है अब तलाब से भी पानी यूज कर सकते हैं मोटर लगा कर के या दमकल लगा कर के अब अपना खेतों का सिचाई कर सकते हैं पहले तालाब नहीं थे नहीं था जिसका कारण सिंचाई नहीं हो पाती थी पहले लोग मेहनत करते थे तो पहले कहीं देखते थे नदी है नहर है वहाँ पर करीन लगाते थे करीन से पानी पॉट के थ्रू अपने खेतों में ला कर के खेतों का सिंचाई करते थे सो अब मेहनत करने वाला तो कोई है नहीं उस में मेहनत है परिश्रम था मनुष्य बहुत ज़्यादा परिश्रम करते थे लेकिन अभी वो परिश्रम करने योग्य कोई किसान नहीं है अब किसान लोग पहले हल जोत कर के खेती करते थे बैल हल चला कर के खेती कर कर के अनाज उपजाते थें अभी ट्रैक्टर से अब तो बैल हल दिखने को नज़र नहीं आ रहा है दिखाई नहीं दे रहा है ये ये सब कहाँ चला गया अब तो हो गया ट्रैक्टर गया जो भी खेत हैं उस खेत को कभी कहीं ऊँचा कर दिया कभी गढ़ा कहीं गड्ढा कर दिया हाँ गया वो अपना जो काम दो घंटा का है वो अपना जा कर के आधे घंटे में फाइनल कर के चल आता है चल आता है उससे क्या हुआ खेत में माने खर पतवार की जनसंख्या भी जहू ज़्यादा बढ़ गया है जितना हम आप लोग केमिकल खाद दवा छिड़काव करते हैं उतना ही हँ खर पतवार का भी जनसंख्या बढ़ते जा रहा है क्योंकि खर पतवार इतना हो गया हुआ है उस में हम लोग हाई डोज का कीटनाशक यूज करते हैं यूज़ तो करते हैं हाई डोज पावर का कीटनाशक भी यूज करते हैं तो वो खर पतवाल को जो डैमेज करता है तो उस में जो पेड़ लगाए हुए हैं वो जो गेहूँ है या धान है या मक्का है या जौ है या बाजरा है या कुछ भी है पदार्थ जो खेती किए हुए हैं उस सब मान कर के चलिए दूषित ही हो रहा है ना वो स्वच्छ नहीं हो रहा है वो दूषित ही हो रहा है जिसके कारण है हम आप लोग परेशान रहते हैं किसान इसी तरह में उलझन में फसा हुआ रहता है टेंसन में रहता है पहले इतना टेंसन नहीं था खेती में पहले का खेती जो थी अपनी स्वच्छ खेती थी आराम से खेती करिए अपने पास हर साधन है हर बात है व्यवस्था है हँ जब मर्ज़ी तब हल ले जा कर के खेत को जोतें या पानी पटवन करना है तो कहीं से भी अपनी सिंचाई नहर से नाले से सिंचाई करते रहें अपना करते रहें तो उस में ना पाइप का झमेला था पॉट सिस्टम था पॉट में पानी आया जिधर जिधर पानी ले जाना है अपना सिंचाई करते रहिए इसी तरह किसान पहले के खेती करते थे और पहले के पारम्परिक में अभी में बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है धन्यवाद